असांजे सूरत में सरकारी अस्पतालनि में ख़ासि बंदोबस्तु न हूंदो आहे इन करे असां जेतिरो थी सघंदो आहे प्राइवेट में ई वेंदा आहियूं पर कंहिं कैं महिल ॾाढो ॾुखियो कमु लॻंदो आहे या कंहिंखे जीअं पैसनि जी तंगी आहे त हुननि खे मोकिलिंदा आहियूं या हैल्प कंदा आहियूं वठी वेंदा आहियूं सरकारी में पर हुते ख़ासि कुझु सम्झ में असांखे न ईंदो आहे हिन करे ज़्यादातर माण्हू हॉस्पिटलनि में वञनि था प्राइवेट में पर उते बि ॾाढी लूट मार आहे पैसनि जी त सम्झ में न ईंदो आहे हॉस्पिटल जो छा कजे बाक़ी पैसो त जाम ता वठनि ऐं रिपोटूं हिते सूरत में वधीक था कराइनि इन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾिजे त बिना मतिलबु जे हर ॻाल्हि में चवंदा आहिनि रिपोट कढो रिपोट कढो रिपोट कढो इन करे असांखे थोरो सूरत जे डॉक्टर सम्झ में ई न ईंदा आहिनि हर ॻाल्हि में रिपोट निकालो रिपोट निकालो चवंदा आहिनि